ہیلو جی ہاں جی ہاں جی مل جائیں گے ریٹ آپ کو کیا کیا لینا ہے اچھا اور اچھا ہاں جی مل جائیں گے وہ تو کوالٹی کے حساب سے پیسے دیکھیں جائیں گے مطلب اچھی کوالٹی کے زیادہ پیسے ہوتے ہیں اچھا ہاں تو مل جائیں گے آ جائیے اور لے جائیے آپ نہیں نہیں ڈلیوری وغیرہ تو نہیں ہوتی ہمارے یہاں آپ آئیے اور آپ لے جائیے آ کے کافی اچھی کوالٹی ملتی ہے اچھا سامان ملتا ہے آپ کو جو اچھا لگے وہ لے جائیں جی سب ملتا ہے نہیں نہیں نہیں یہ چیز نہیں ملتی ہے ہاں جی یہ سب ملتے ہیں آپ کو جو چاہیے وہ لے جائیں

ہاں ہاں بالکل سب کلر مل جائیں گے اچھی چیزیں مل جائیں گی گیم وغیرہ مل جائیں گے بچوں کے

نہیں نہیں نہیں ڈلیوری تو نہیں ہوگی باقی آپ کو اچھا لگے وہ دیکھ لیں جی جی اوکے تھینک یو